हैलो यरो खंघ लग्गी दी थोह्ड़ी नेही बोल यरा खंघ लग्गी दी जाना ते ऐ बड़े चिर होए दे हट्टी होई दी यरा यरा प्हाड़े गी जन्ने आं कुदै टैंट लेइयै आपूं गै ते शराब मुर्गा लेइयै अपनी देसी चलै समझा ना नी जादै लोग निं आह्नेआं यरा एह् इसी लेई लैयां शिंदे दे जागतै गी लेई लैयां नी ते इसी लेई आयां एह् कन्नै आह्ला म्हल्ला साढ़े दा गोआंढी साढ़ा आं उसी लेई लैयां अं'ऊ यरा अंदर ऐ ऐहीं खंघा करना बेड उप्पर ऐ ऐहीं आं बनाओ तां भी चलने आं ओके ओके आ भी आ ठीक